आगो आयकय गो ओ रिमी आयकू तुगे फोन बीन मागीर उलय हां आयक पयलीं आगो चोय बगी फोर मुवी येयलो आ मुगो आयजू रिलीज जाता सांजे फ्री आहा तूं फ्री जाल्यार या मगो की तूं कितू सांगलेलें मुवी या या म्हूण तुवें खबर केलो ना आतां तरी या मगो आनी आयज हॉलिडे बीन आसा रातीको कांय कामू आसपना लेट सुदा कोण आसोय बीन नाय चडशीं बागी फोर बरी आसा दिसता मुवी रिलां चोयलोली काल रील बसून मोबायल यूज कोता मगो रिल स्क्रोल करता करता ते पिक्चरां ये येलीं ट्रिलराचो या म्हणलो तो बरो आसलो गो ट्रेलर तो ट्रायगर श्रफ मेन दिसता सोंगा बी बरीं आसा इश तिचीं चोय प्लॅन करया मगो तुका मागीर काम आसतो न्हू मागीर तूं सकाळची वेन मेळपाना रातची जाल्यार रातचें वसपा जात न्हू टिकेट बीन मागीर तींग कवंटरार काड्या कां ऑनलायन ऑनलायनूय मेळटा ऑप्शना तेगेले शो टायम चॅक करपा पडटलो पूण आम दोगो जाण या न्हू राव आं हांव शो टायम चॅक करता आगो हेजे सायटीचे बागी फोर आसा ती धा एक आसा शो सकाळचो मागीर इकरां एक आसा मागीर अडेजां आनी र सांचे साता एक हा णव आसा णवां शो आसा तेगे या न्हू णवां शो आसा मातशे लोक आसपाना आनी फस्टू शो न्हू तो सो चड जाण आसत आगो फोनाचे मागीर उलय गो आयको पयली हांव सांगता तें फोन मेळ्ळ्या पुरो तुका फकत आय आयजूय या हां आनी मागीर आनी मेळपाना आमकां चान्स आयजू या आमी हांव आनी तूं या आनी ती कोण येवपा नाय तुका हांव केन्ना सांगलो मुगो या म्हणून साता शोवा या काय णवा शोवा या ते सांग बऱ्या आसा गो ती मुवी टायगर श्रोफ बी आह न्हू आम त्यो चोयलनाय न्हू आनी बागी त्री बीन आमी टीवीचेर चोयलो तें मात्शे जी एम डी चोवपाशे स्क्रिनूय चोवपा बरें आसतें आता इल्या इकरा आनीक आगो म्हल्यार तें मद्रासी बीन आसा बट ती मात्शी तितली बर आसपा ही बागी फोर चोवपा जाय म्हाका ती चोया आतां थंय चोपा ते सांग मडगांव चोया काय इंग तें सावर्डे मडगांव म्हाका दिसता आमकां लेट जातोलो तींग गेले जाल्यार येवपा प्रोब्लम जातोलो आयनॉक्सां टिकेटूय बी म्हारग मागीर आमकां कॅनटिना खावपाकूय बीन पयशे बजट लो तेपाटी जे एम डी चोया नाजाल्या दोन स्क्रीन आसाय गो तिंगा ए आनी बी सो ए हितून मातशें बारीक आहा आनी बी हहा ती मातशी व्हडली आहा सो सीट बीन आमी टिकेट कितें खंयची जोनां काडपा तीं सांग रेड गोल्डन सिल्वर जोन ऊच काडलें जाल्यार मातशें बरें बिकॉज सकयल चड लागीं सावन चोयल जाल्यार ती बरी दिसना वयर सावन जाल्यार मातशें बरें दिसता न्हू आं मागीर थींग तें तेंगे कँटीना आसा न्हू सो तें कॅन्टिना मागीर हें घेवपा जा पॉपकॉन बीन खावपाक ड्रिंक बीन तेंग पयलीं सांगपाचें ना जाल्यार पयर मागीर आम गेलो तेन्ना आमकां हाडून दिवपा बीन टायम जालो न्हू ते पयलीं सांगपाचें तिंगा एंट्री कडेन टिकेटूय काडपा त्यो सांगो तूं ऑनलायन जाव ऑनलायन काडया पळय चॅक करया तिकेट आसाय जाल्या ना जा आमी चोवल्या आनी मागीर टिकेट फूल जालें जाल्या ना मागीर आमकां आनीक खंय असो पडटलें तूं फ्रि आसा मगो फाल्यां साता शोआ हें करया मगो फायनलू कित्याक मागीर तो णव शोआ आसा तो तुकाय मामी धाडपाना आनी म्हाका बी धाडपाना सो सातां वसपा जाता आनी आनी एकले कजन बी येत जाल्यार तुंय ताका बीन घेनया आमी चार जाण अशी या हांव सांगलो न्हू तुका या म्हणून मागीर ताकाय बीन होरयात येत जाल्या ते काम आसा जाल्यार लेगून आमी या गो आमगे प्लेन मागीर फेल जातोलो न जाल्या आतां हें सांग तुगे मामी हांवें सांगपाचें वो तूं सांग तें आगो म्हल्यार अशे करून गो आतां मामीको पर्मिशन तूं घेतले काय हांव घेवूं तें सांगू म्हणटा तुका तशें करून मुगो प्लेन मुगेलो गो बट तशे करून जाल्या हांवू घेता परमिशन घेव नाका तुका आनी मागीर धाडना जाल्यारू तुजेर मातशें विस्वास आसना न्हू आगो किदें घालपाचें येता म्हल्यार अशे करून जिन्सू काय बेश्टें ट्रावजर बीन तशे करून सेम घाल्या न्हू दोगू जाण नू तें आमगे सेम तें टिशर्ट आमी चोय गो ऑर्डर केलोचोय तेंच घाल्या लागी नुगो ते आतां हें कितकोन या तें सांग कोणा एकयल्या हें करूं पडटलो कितकोन या बायक तू बायक घेत मगो ना जाल्यार मागीर कोणाकूय पावोपा लावपा पडटोलें ये ना जाल्यार आनी हे टिकेट कितल्या काडपा ती सांग आतां इंग आसाय हंड्रेड वन फिफ्टी मागीर ओडेशाची साडेतिनशाची आनी पांयशां बीन आसाय तिंगा आतके सबाच बजट सांग ओडेशा काड्या मुगो टिकेटू फिक्स कोया ती आनी ती मागीर मेळना जाल्या मागी आनी खंचीचोया दान जालें आ फायनल चोय सांगता प्लेन आख्खो आमी इंग सावन सिक्स थर्टी एश बायर सरपाचें मॅचींग घातोली तें टिशर्ट आनी ब्लू कलर जिन्स आनी ते शूज आनी मागीर टिकेट आम तींग काडटलीं सातां वित सातां मुवी स्टार्ट मागीर ऑर्डर बीन ते थींग फस्टू दिवपाचें ऑनलायन बुकींग करया तींग मेळना जाल्यारू सो ह आतां ऑनलायन बुकींग करया सीट बीन खंयचे तें चूज करया मगो आनी मागी तींग तें ऑर्डर दिवपा ते तींग दिया आनी मागी या आनी मागीर मुवी बागी फोर ती चोवपाची आनी आनी ती एक आनी दोन तो कजन भयण येताय जाल्यार चोया तीं येताय जाल्या ती येनाय जाल्यार लेगून मागीर आमय या जालें डन प्लॅन